पंदरां जून दो ज्हार दो छब्बी जनवरी दौ ज्हार पंदरां छे सितंबर दो ज्हार बारां नौ अप्रैल दो ज्हार दो सत्त नवंबर दो ज्हार तेरां